ہیلو میڈم ہاں کچھ ہاں چاہیے چاہیے گرلس بوائز میں ہے بچیاں بچوں کے لیے بچوں کے لیے اور دوسرے آئٹمس نہیں ہیں آپ کے پاس جی جی اور مجھے بچ بچے اور بچیوں کے لیے کپڑے ہی چاہیے تھے کیسا مِلے گی اب

کتنے تک آئیں گا

کوالٹی تو اچھی ہے نا آپ کے پاس کی اور دوسرے پروڈکٹس میں بھی مطلب ڈسکانٹ ہو گا نہیں ہوگا جی جی تو اِس میں کیش دینا پڑے گا یا کریڈٹ

جی شُکریہ